ہاتھ کے کپڑے بنے ہوئے ہمیشہ اپنے جسم پہ اچھے دکھتے ہیں ریڈی میڈ کپڑے پہننے سے انگ پر اچھے نہیں لگتے اور اس کا سیون بھی کھل جاتا ہے بہت بکڑ دکھتا ہے انسان اس میں ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے جب ہم اپنا ماپ ٹیلر کو دے کر سلاتے ہیں کپڑے ہاتھ کی سلائی سے وہ ہماری جسم پہ بہت خوبصورت لگتا ہے